नमस्कार जी बताईए कहाँ से बात कर रहे हैं जी जी बताईए ग्लास मिल जाएगा कितना चाहिए पन्द्रह सौ चाहिए अब मिल जाएगा किस साइड में देखेंगे रोड से अन्दर है हरदोई रोड पर है हरदोई रोड पर हाँ रेट चल रहा है वही पन्द्रह सौ अठारह सौ रोड साइड लेंगे तो यही रेट पड़ेगा आपको अन्दर ले लेंगे तो कुछ कम पड़ जाएगा तो कार्नर का चाहिए रोड साइड चाहिए कि अन्दर चाहिए हाँ जी रोड साइड का आपका पड़ जाएगा ज़्यादा बहुत खीचेंगे तो दस पचास रुपये छूट जाएगा चौदह सौ पचास रुपये में पड़ जाएगा अन्दर अब बारह सौ तेरह सौ साढ़े ग्यारह सौ बस यही रेट है धारा अस्सी के अंतर्गत आता है ना धारा अस्सी है हाँ एक सौ तैंतालीस एक सौ तैंतालीस भी है हाँ जैसा आप लेना चाहो उसी तरीके से दिखा दिया जाएगा आपको

कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे जब आओगे तो देख लिया जाएगा जो कम होने वाला होगा कर दिया जाएगा बाकी आपको आए हैं जी क्या कह रहे हो लेकर के आप आईए साइज देखिए पसंद करिए पहले पसंद करोगे उसके बाद ही तो बात करोगे कामर्शियल देख रहे रहने के लिए बनवाएंगे

तो मिल जाएगा आपको भैया आप देख जाओ पहले आप विजिट कर जाओ पहले विजिट जरूरी है पसंद करोगे उसके बाद रेट की बात होगी हाँ जी हाँ जी ठीक ठीक आ जाईएगा हम दिखा देंगे आपको ठीक है ठीक है नमस्कार सर